جی سر ہیلو جی آپ کیا نام ہے عامر ٹریول ایجنسی سے بول رہے ہیں جی سر میں نے یہ آپ کی گاڑی بک کی تھی کیا نام ہے یہاں سے دہلی سے لے کر لکھنؤ تک کے لیے جی سر جی جی جی تو اس میں کیا نام ہے جو آپ نے کرایہ ہمارا طے ہوا تھا وہ کرایہ کی بات ہوئی تھی آپ سے تقریباً آٹھ ہزار روپئے کی تو اب پہنچنے کے بعد یہ جو آپ کا ڈرائیور ہے یہ مجھ سے زیادہ پیسے مانگ رہا ہے اور یہاں پہ لڑائی کرا اور بدتمیزی کر رہا ہے یہ تو اس کے لیے بتائیے سر کیا کرنا ہے آپ دیکھیے اس کو یہ تو آپ کی کمی ہے نا آپ کی آپ کی سروسیز صحیح نہیں ہے تو اس کے لیے دیکھیے سر آپ آپ ان سے بات کریے اور کیا نام ہے یہ مجھ سے کیوں اتنا وہ کر رہے ہیں اور بدتمیزی کر رہے ہیں پیسے زیادہ مانگ رہے ہیں یہ مجھ سے تو اس کے لیے آپ کچھ ایکشن لیجیے جی سر جی جی جی جی زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں یہ جی سر تو اس کے لیے بتائیے جی جی سر دیکھ لیجیے آپ جی سر بہت شکریہ آپ کا یہ میری شکایت کو درج کرنے کے لیے جی جی سر جی ٹھیک ہے سر ٹھینک یو شکریہ